हमर बिहारके जे छै ने संस्कृति अच्छा छै शादी ब्याहमे जे छै पगड़ी बाँध लै छौँ आओर लेडीजसब साड़ी पहन लै छौँ साड़ीमे अच्छा लागै छौँ ओकराबाद आबऽ तऽ अभी संस्कृति तऽ थोड़ा बदलि गेलऽ हँ लहँगा पिन्ही लै छौँ बहुत तरह आब तऽ बात बदलेलऽ पहिलैसँ लेकिन पहिलेकर संस्कृति कुर्ता पहन कुर्ता अभी भी चलै छौँ लुङ्गी चलै छौँ धोती चलै छौँ धोती पहने छौँ ओकरबाद कुर्तासब